अच्छा हाँ हाँ दवा है इटोनवा है आप दवा ले लीजिए सुगर में क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है आपको हाँ हाँ घुटने के दर्द की दवा है बुख़ार की दवा है खाँसी ज़ुख़ाम सब की जी जी जी जी सभी सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं हाँ हाँ जो भी आपको चोंट लग गई है सिट्राजिन है आपके लिए बुख़ार के लिए सभी दवाएँ अवेलेबल हैं और जैसे कि आपको जल्द से जल्द उस दवा दवा का आप पर काम करेगी चाहे आपको बुख़ार हो चाहे सर्दी हो चाहे ज़ुख़ाम हो चाहे आपको दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है पैर में दर्द हो रहा है घुटने में दर्द हो रहा है जो भी आपकी प्रॉब्लम है सभी प्रकार की दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहीं दवा सर सभी प्रकार के मेरे यहाँ अवेलेबल हैं आप किसी भी प्रकार से दवा ले सकती हैं जिससे कि आपको किसी भी समस्या अगर होती है तो आप दवा लेने से आपकी जो भी समस्याएँ होंगी कम हो जाएँगी नहीं तो सही हो जाएँगी और जो भी आपको सुगर की बीमारी है आपको सबसे पहले आपको चावल कम करनी पड़ेगी जैसे कि चावल खाने से सुगर का जो हाई लेवल है वह बढ़ने लगता है आप चावल कम खाया कीजिए और दवा आप मेरे यहाँ है मेरे मेडकल पर है आकर आप ले लीजिए कोई दिक़्क़त नहीं है नहीं नहीं दवा मेरे यहाँ सभी प्रकार की हैं घुटने की भी दवा है वह सुगर की भी दवा है आप दवा आकर ले लीजिए कोई दिक़्क़त नहीं है सभी प्रकार की दवाएँ हैं और कम पैसे में